हेलो प्रणाम सर जी सर अहाँ डिक्शनरी दुकानसँ बाजै छियै ठीक छै सर हमरा डिक्शनरी दोकानमे हमरा सर किछु समान छलैए खरीदबाक लेल जेनाकि समान मतलब भेलै कि थोकमे कॉपी भेलै पेंसिल भेलै ह्म्म ताहिके बादसँ शॉर्पनर भेलै इरेजर भेलै ओहिके अहाँ की प्राइस लगयबै सर ह्म्म ठीक छै सर जेना इसकुलके बैग लै के छलै तऽ ओ केना की सर डिस्काउंट लगतै जी सर हम इसकुलमे कार्यरत छलियैए फिलहाल एखन नहि ह्म्म ह्म्म ठीक छै जी हँ जुत्ता चेंज भेलै ताहिके बाद आओर अथि डायरी लेबै हँ डायरी नया डायरी डायरी भेलै जुत्ता भेलै टाइ भेलै बेल्ट भेलै इसभ ठीक ठीक छै जी ठीक ठीक छै ठीक छै सर हम मिलै छी